योगु हमेशा उमिरि अनुसार करणु खपे वॾा माण्हू आहिनि उहे घणो योगु न करे सघंदा आहिनि जीअं त उन्हनि खे कपालभाति वधीक न करे सघंदा ऐं सूर्य नमस्कार वधीक न करे सघंदा इन्हनि करे इन करे उन्हनि खे उहो न करणु खपे जेको आसनु हू सवुले नमूने करे सघनि उहे ही आसनु कनि जेके माण्हू थधिकार जी जिते थधिका थधि रहंदी आहे उतां जा माण्हू वधीक कपालभाति कनि जीअं उन्हनि खे अंदरि पंहिंजे बदन में गर्माइश मिले त हू वधीक सुठे नमूने रहनि ऐं योगु हमेशा ध्यानु लॻाए करे इंसानु हमेशा योगु सां माण्हू तंदुरुस्तु रहंदो आहे ऐं हमेशा मानसिक रूपु में ठीकु रहंदो आहे